ہیلو جی السّلام علیکم

اچھا تو آپ کے بچے کا نام کیا ہے اور کس کلاس میں تھرڈ کلاس میں ہے تو آپ کو چُھٹی کس لیے چاہیے اچھا تو بچے کا تو ایکزام بھی ہونے والا ہے تو وہ کیسے ریکور کر پائے گا اُسے ایکزام بھی ہے اور شادی میں بھی جانا ہے اُسے وہ کر لیں گے اچھا اور باقی جو اُس کا سلیبس ہے کیا وہ کمپلیٹ ہے اچھا اچھا اور بچا اچھا تو آپ کرا لیں گے ایک بار آپ بچے سے پوچھ لیجیے کیا وہ تیار ہے شادی میں جانے کے لیے مطلب وہ کیا وہ کمپلیٹ کر پائے گا اپنا سلیبس جو ایگزام میں آنے والا ہے اُس حساب سے جائیے کیوں کہ لاس ہو جائے گا پھر بچے کا لاس ہوگا اِس میں ہم لوگو کو کیا ہے

جی جی اچھا دو اچھا تو کیا دلّی سے باہر ہے ابھی اچھا اچھا چلو بہتر ہے اگر آپ پورا کرا سکتی ہیں تو ٹھیک ہے آپ لے لیجیے چُھٹی ایپلیکیشن جی جی جی جی ہاں جتنی دِن کی چُھٹی ہے اتنے دِن کی ایپلیکیشن لِکھ کر آپ آپ بچے کا سائن اور اپنا سائن کروا کے آپ مجھے بھیج دیجیے گا ٹھیک ہے جی جی ہاں بچے کا سائن چاہیے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے اوکے شُکریہ